हलो जी हाँ मैं सब दुकान वाला बोल रहा हूँ जी मिल जाएँगे हमारे यहाँ जी मिल जाएँगे हमारे यहाँ कुछ खुल्ले भी मिलते हैं पैकिंग में भी मिलते हैं

जी हमारे पास तो हर वैरायटी के मिलते हैं आप और कोई भी ले लीजिए जी टमाटर भट्टे के जी और कुछ ले लीजिए जी ठीक है तो आप लेने आएँगे कि हम भिजवा दें जी हम यह शास्त्री वार्ड रेलवे गेट के पास रहते हैं यहाँ पर हमारी दुकान है जी कितनी देर से आएँगे आप जी जी ठीक है आपका सामान पैक हो जाएगा ओके ओके पचास ही रुपये के चहि